मैं अपने व्यंजनों को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें खड़े मसाले डालती हूँ जैसे कि डाल चीनी तेज पत्ता बड़ी इलाइची इससे मेरे व्यंजन बहुत अधिक मात्रा में स्वादिष्ट बनते हैं